जी सर जी नमस्कार जी हम कार एजेंसी से बोल रहें जी कहिए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं जी टोयोटा फॉर्चुनर कौन से कलर में भैया वाइट कलर पर जी यहीं कहीं डेढ़ लाख

हाँ बोलिए चालीस पैंतालीस लाख की आती है आपका तीन लाख में हो जाएगा नहीं सर नहीं अवेलेबल नहीं हो पाएगा पैंतालीस लाख की गाड़ी आपको हम इतने कम डिमांड कर रहे हैं कहाँ से होगा तीन लाख से कम नहीं हो पाएगा जी नहीं सर पैंतालीस लाख की गाड़ी है समझ नहीं रहे तीन लाख में आपको अवेलेबल करवा रहें आप आपको ख़ुश हो जाना चहिए अच्छा ऐसा नहीं है तो फिर लेंगे कैसा आप फॉर्चुनर आपको चाहिए तो आप सोच भी रहें कुछ जी वाइट कलर तीन लाख में मिलेगा आपको जी हाँ आप ले रहे फॉर्चुनर आपको समझ नहीं आ रहा है कितना दें हाँ सुनिए तो सुनिए सर पहेले मेरी बात सुनिए तीन लाख आपको कैस मतलब डन करना पड़ेगा उसको बाद से आपको किस्त भी भरिएगा उस पर अट्ठारह हज़ार बीस हज़ार महीने के

जी हाँ लोडिंग हमारे यहाँ अवलेबल है ले सकते हैं

क्या बोले आपको अट्ठारह पर्सेंट जी एस टी हो जाएगा लगेगा

टोटल तो तीन लाख आपको डन देना पड़ेगा उसके बाद फिर अट्ठारह हज़ार बीस हज़ार की किस्त बनेगी टोटल आपको पैंतालीस तक जमा करना होगा पूरा जी हाँ लोन पर नहीं तीन लाख आप मतलब तुरंत देंगे उसके बाद आपको कार अवलेवल किया जाएगा उसके बाद तो बनेगा जो अट्ठारह हज़ार बीस हज़ार महीने का लगभाग रहेगा और ये आपकी मतलब पैंतालीस लाख का पड़ जाएगा कार ठीक ठीक ओके